मैं कल्पना चावला के बारे में जानती हूँ वह भारत की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष में गईं और वहाँ रही और वह बचपन से ही अंतरिक्ष में जाने का सपना देखती थी वह जब आठवीं में तक पहुँची तो उन्होंने इंजीनियर बनने की ठानी और इंजीनियर बनकर वह अंतरिक्ष में जाना चाहती थी उनकी मम्मी ने उनकी अंतरिक्ष में जाने में अंतरिक्ष में जाने में बहुत मदद की और उन्होंने अपने हमारे भारत को बहोत गौरवान गौरवान्वित किया और वह भारत की पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई पर हमें यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ कि जब वह अंतरिक्ष से लौट रही थी तो सोलह मिनट पहले ही वह क्रैश हो गया जिसमें उनकी जान चली गई और वह भारत की महान ऐसी बेटी हैं जो पहली बार अंतरिक्ष में गई थीं और राकेश शर्मा हमारे भारत के पहले वैज्ञानिक हैं जो अंतरिक्ष में गए थे और सफलतापूर्वक वापस आए और सुनीता विलियम्स वह भी भारत की अमेरिका की की मतलब महिला हैं जो अंतरिक्ष मैं बहुत समय तक रुकीं और उन्होंने वहाँ पर रुकने का रिकॉर्ड बनाया कल्पना चावला हमारे भारत की एक महान बेटी हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में जाने की सोची और वह हमारे भारत को बहुत गोरवंतित करती हैं और हमें यह सुनकर बहुत गौरव होता है कि वह हमारे भारत की बेटी थी मैं भी बड़ी होकर इंजीनियर बनकर अंतरिक्ष में जाना चाहती हूँ और अपने देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ